ہاں جی کار میکینکس بول رہے ہو نا یہ میری گاڑی میں آئل سروس کرانا تھا اور ایک نارمل سروس کرانا تھا اور بریک چیک کروانا تھا میرے کو جی جی جی میری ہے ہونڈا سیریک میری ابھی تو ایک سال ہونے والے ہیں

ابھی مائلیج دیتی ہے دو ہزار قریب جنرل سروس چاہیے اور یہ آئل سروس اور بریک چیک کروانا ہے ہوں جی

تو کیسے کیا پرائز وغیرہ

اچھا آئل سروس کچھ زیادہ بتا رہے ہیں آپ تو ہوں تو ہزار تک کر دیں گے تو صحیح رہے گا

ہزار کر لیجیے آپ کے پاس اچھا اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے پھر میں یہ کب تک ہو جائے گا

اچھا تو کتنا ٹائم اس میں کتنے دن ایک دن لگ جائیں گے کتنے دن لگیں گے اچھا ایک دن لگ جائے گا چلیے ٹھیک ہے پھر میں کل لے کے آتا ہوں گاڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر تھینک یو